हैलो गोर लगैत छियौ ठीक छौ कहलियौ जे की करियौ बाहरमे रहि कऽ पढ़ैत लिखैत छियै लेकिन कोनो नौकरीके अथिए नहि निकलैत छै एतेक सरकार नहि निकालैत छै कोनो वेकन्सी नौकरीवला आँय हँ तऽ पढ़ैत छियै लेकिन पढ़ि कऽ कतेक आदमी बैसल छै लेकिन कोनो नौकरीवला अथिए नहि निकलैत छै भेकन्सीसभ एतेक बेरोजगारी भए गेलैए की करियौ गाम आबि जाइत छियौ की करियौ तहन आबैत छियौ लेकिन नहि निकलै छै एतेक बेरोजगारी बढ़ि गेलैए कतेक आदमी बी एड सभ कए कऽ बैसल छै राम ओ राहीम ओसभ बैसल छै बी एड कए कऽ लेकिन ओकरोसभके तऽ कोनो नहि निकलैत छै किछो की करियौ आबैत छियौ गामे हँ कहलियौ आबैत छियौ कियाक तऽ बेरोजगारीमे कोनो नौकरिओ नहि भए सकैत छै एहि दुआरे कोनो कोनो बिजनेसे करबै गाम आबैत छियौ कहलियै हइया एगो छै निकलैवला ओहिमे फॉर्म भरैत छियै देखै छियै ओहिमे की होइत छै ओहिमे भए जेतहु तकर बाद गाम देखिहक तहन भए गेलै तऽ ठीक छै नहि तहन गाम चलि अयबौ आओर एकर एहिसँ पहिने एगो परीक्षा देलियै रहऽ ओकर एखन तक रिजल्ट नहि निकललैए देखैत छियै ओहियोमे की होइत छै हँ अच्छा हइया देखैत छियौ एहि बेरा नीक निकलि गेलौ तऽ ठीक छै तहन बनारस चलि जेबौ तहन ओतहिए रहबौ तहन जे हेतै ओतहिए जे कम्पनीमे एगो सएह ने आबैत छियै देखै छियौ दू महीनाके बाद देलियौ हँ परीक्षा ई निकलि गेलौ तऽ ठीक छै नहि तहन गाम एबौ गामेमे कोनो बिजनेस राम की करैत छै ओहो तऽ देलकै रहऽ हमरा साथे ओकर निकललै की नहि बेरो बेरोजगारी बढ़ि गेलैए इएह दुआरे आब सोचैत छियै ओहोसभ तहन देखैत छियै ओकरो ओहो शायद देने छै ओकरो निकलतै आ जँ हमरो निकललै तऽ हम दूओ आदमी एके साथ रहबै तहन चलि जेबै बाहर तहन ठीक छै आबैत छियौ माँ तहन बात करबौ